ऑनलाइन खरीददारीमे हमरा सबकिछु घर पे ही डिलीवर मिल जाय छै हमरा मार्केट जाएके जरुरत नहि पड़ैत छै बजार जाएके जरुरत नहि पड़ैत छै जाहिके कारण हमर समयके भी बचत होइत छै आओर हमर मेहनत भी बचै छै आओर आओर पहले मार्केट पहले हमरा किछु भी लेना होय रहऽ तऽ हमरा मार्केट जाए पड़ै रहऽ हमर समय जादा खर्च होय रहऽ मेहनत लागै रहऽ लेकिन अभी सबकिछु घर पे ही मिल जाय छै आओर सब किछु मुफ्त डिलीवरी भी मिल जाय छै हम बहुत सारे ई ऐप से शॉपिंग करि चुकल छियै जैसे कि मिसू फ्लिप्कार्ड अमेजन सबसँ खरीददारी करि चुकल चुकल छिऐ लेकिन बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए छै आओर बहुत ही कम दाममे आओर कभी कभी किछु प्रोडक्ट खराब भी आ जाए छै जकर कारण हमरा बहुत परेशानी भी होइत छै कभी कभी ऐसा लगै छै कि हमरा मार्केट जाएके ही सामने से ही खरीददारी करना चाहिए लेकिन समयके कमीके कारण हमे ऑनलाइन हमर हमरा ऑनलाइन ही शॉपिंग करे पड़ि जाए छै